जय झूलेलाल साई असांजी जेकी खाधे जी शइ आहे सिंधी कढ़ी मशहूरु आहे सिंधियुनि जा छोला मशहूरु आहिनि राजमा चांवर मशहूरु आहिनि ऐं कोकियूं मशहूरु आहिनि ऐं भुॻा चांवर त मशहूरु आहिनि ईअं साई पंज छह आइटम ॾाढी बढ़िया बढ़िया आहिनि जेकियूं